ॾह हज़ार हिक सौ एक्वीह ॿ हज़ार टे सौ टेवीह वीह हज़ार हिक सौ एकतालीह एक्वीह हज़ार हिक सौ ऐं पंजवीह हज़ार छह सौ ॿटीह